ہاں ہم لوگ کے یہاں سانپ سانپ کاٹ لیتے ہیں تو پہلے کیا کرتے وہ اس جگہ باندھ دیتے ہیں اس جگہ باندھ دیتے ہیں تا کہ زہر بھی پورا جسم نے پھیلے اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں یا جھڑویا کے پاس لے جاتے ہیں جھڑا بھی سکتے ہیں ڈاکٹر سے دوائی بھی چل سکتا ہے اس کا خون کا نکال لیتا ہے ایک زمانہ میں ہمارے گوتنی کو ایسی سانپ کاٹ لیا بے ہوش ہو گئی تھی اس کو لے گی جھڑوانے کے لیے جھاڑا پھر ڈاکٹر حیا اس کو جانچ کیا اس کو دوائی چلا اس کو سوئی چلا سلائن چھڑا بہت بہت پریشان تھی بہت حیران تھی بہت حیران تھی بہت پریشان تھی لیے سانپ پہلے آپ تو کمتی ہے پہلے بہت سانپ کرتا تھا بہت لوگوں پریشان ہوتا تھا پانی میں جائے یا گرمی سمے آئے گھر میں آنگن میں بہت بچہ سے لوگ لوگ سانپ کرتے تھے سانپ کرتے تھے تو بس پھٹاک سے اتنا دور باندھ دیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے بجھ لیے ڈاکٹر کے سے بد لے جائے جھڑویا آوئے پھوکے جھاڑے بجھ ڈاکٹر اس کو دوا خون نکالے زہر تا کہ زہر بدن میں پھیل نہ جائے اب تو ٹھیک کرے تو بہت آپ تو کمتی ہے آب تو بیسی سانپ کا چلن نہیں ہے سپیرا اور اب سب سانپ کو چون لیا آتا سپیرا سو گاچھی گاچھی آتا گاؤں چن لیتا پہلے زمانہ میں بہت سانپ آتا تھا بہت آدمی کو پریشان کرتا تھا بہت پریشان جب تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے تب تک لوگ ٹھیکے نہیں ہوئے بہت کمزور کر دیتا تھا